में डांस डांस उप्पर जो ऐ डांस दा शौक मतलब कि मिगी स्टार्टिंग दा गे बचपन कोला गे मतलब कि जैदा गे मतलब में टीवी दिक्खी दिक्खये गे मतलब कि बड़ा गे शैक मतलब कि एह् करना ओह् करना ते में जैदा शौंक ते मतलब कि स्कूल मतलब कि बच्चा हून मतलब कि अगर स्टार्टिंग च स्कूल उप्परा गै स्हेई मतलब कि पता चलदा कि स्कूल उप्परा गै स्हेई लाइफ का पता चलदा ऐ कि के उद्धरा गै पता चलदा कि साढ़े बिच्च केह् ऐ ते में पार्टिसिपेट करदी ही ते में हर पार्टिसिपेट करना मतलब में लैंदी गै लैंदी ही ते मम्मी होर बी मतलब कि उनें में पूछना ते ओह् आक्खदे करलै जो करना मतलब कि उनैं मिगी ते निं रोकेआ ते ओह्दे बाद में उत्थुं दा गै मेरा मतलब शौंक जैदा मतलब डांस दा मतलब कि स्कूल च पार्टिसिपेट करना उद्धरा दा गै बदेआ ओह्दे बाद केह् होया कि बाह्र बाह्र मतलब कि दिक्खना म्युजियम च अगर इक इक गाना सुनना जां इधर करना उनें दिक्खी दिक्खये गै मतलब कि ओह् करदे ते इ'यां करदे च ते उधरा गे मतलब की मतलब कि में इक कापी करियै मतलब इ'यां दुऐ दी कापी करियै सिक्खनी होन्नी आं मतलब कि डांस जो ऐ मतलब कि अपना मतलब कि जिन्ना स्हेई मतलब कि आपे करियै दस्सेदा कुसे ते ओह् जिन्ना मतलब कि आपे स्हेई तरिके कन्नै बंदा करी सकदा ते इन्ना दुए दी दिक्खयै नेईं औंदा मतलब दुए दी इन्ना कापी करियै मतलब गलत बी होई सकदा अगर तुस अपना दमाग लागे ते आपे करगे मतलब में अपने माइंड बिच में अगर दुये दी कापी करां ते शायद मेरा डांस गलत बी होई सकदा ऐ मतलब कि में हमेशा गलत बी होई जन्नी होन्नी आं मतलब गलत होई जंदा मेरा बड़ी बार होए दा बी ऐ मतलब कि मतलब कि जोल्लै स्कूल बिच्च बी लैंदे हे ते बड़ी बार मतलब कि ऐसा निं ऐ कि में हर बारी सलैक्ट गै होंदी ही कदे कदे रिजैक्ट बी होई दी आं में मतलब कि डांस बिच्च औह्दे बिच्च कापी डांस बिच्च मेरी स्हेई कुसे दी कापी करियै डांस निं करनी आं अगर में अपने कोला डांस करग खुद करां मतलब ते तां में बड़ा बड़ा गै शैल मतलब के करी सकनी आं ते जेगर में करन लगां तां करी गै लैन्नी आं मतलब दुऐ गै दिक्खयै में नेईं करी सकनी दुऐ दी दिक्खियै मतलब मेरा इन्नी कापी निं होंदी ऐ दुऐ दी दिक्खियै करन लगां ते करी लैन्नी लेकिन थोह्ड़ा टाइम लगदा ऐ ते ते ओह्दे बाद पैह्ले पैह्ले पंजाबी डांस करना पंजाबी डांस करना ओह् मिगी बड़ा गे शैल लगदा ऐ पंजाबी डांस करना डोगरी डोगरी गाने उप्पर नचना डोगरी पर ते डोगरी ते उप्पर ते नेईं लगदा ऐ लेकिन डोगरी डोगरी आह्ला बी शैल लगदा ऐ मिगी पर ओह्बी में कीत्ते दा ऐ मतलब कि हून जोल्लै ब्याह् घर च औह्दे जैदा करदे लोक इधर लोक मतलब गाने गुने गांदे ओह्दे उप्पर गे नचदे ब्याह् बिच्च ओह्दे उप्पर गे नचदे न और ओह्दी और मतलब कपल डांस ओह् ते निं में कदे कीत्ता नेईं ऐ लेकिन सिंगल डांस जो ऐ मतलब कि बड़ा गै शैल लगदा ऐ में कल्ले नचना मतलब कि बड़ा गे स्हेई तरीके आंदा ऐ और बाकि उंदी डोगरी च